वर्तमानमे हम जे छै टी जी टी ट्रेण्ड ग्रेजुएट टीचरके रूपमे टेन्थ क्लास तऽ आओर एस एस टी हमर विषय हइ लेकिन हमर पी जी टी भी हम बिहारवला देली हँ आओर भी जगह देली हँ तऽ हमरा हो रहल हइ कि स्नातकोत्तर स्तरतक हम प्रवक्ता बनि जाइ आओर प्रवक्ता तक ही हमर सोच नहि हमर सोच अइ कि हम कमसँ कम प्रोफेसरतक ले जाइ आओर भूगोल हमर आओर स्नातकोत्तरमे भूगोल विषय हइ हमर तऽ भूगोल विषय विविधता प्रदान करै छै आओर अहाँके प्रकृतिसँ लगावके बढ़ाबै छै एहिमे कोनो दू मत नहि अहाँके चाँदके बारेमे जानैके हइ सूर्यके बारेमे जानैके हइ पृथ्वीके बारेमे जानैके हइ मानवके अस्तित्वके बारेमे जानैके हइ कोइ भी विषय अइसन नहि हइ जे भूगोलसँ नहि जुड़ल हइ भूगोलसँ आओर भूगोल जे विज्ञानसँ भी जुड़ल हइ राजनीति विज्ञानसँ जुड़ल हइ इतिहाससँ जुड़ल हइ ई विषय बहुत अच्छा हमरा लगैए आओर ई हमर कैरियर अभी तऽ स्टार्ट भेल हँ शुरू भेलक हँ लेकिन एकरा हम कमसँ कम प्रोफेसर तक तऽ जरूर लेके जाइके चाहब एहिमे हमरा इन्ट्रेस्ट भी होइए प्रकृतिसँ जुड़ाव भी हम महसूस करै छी आओर हमरा भगवानमे विश्वास अइ आओर प्रकृतिके जे आदमी समझैके कोशिश करैए तऽ अइसन कहल जाइ छै कि प्रकृति जरूर ओकरा तरफ तकै छथिन आओर धिआन दै छथिन तऽ हम तऽ भूगोलके प्रकृति मानिकऽ अध्ययन करि रहल छी तऽ भूगोल भी हमरा तरफ नजरि देखलनि अइ मने भूगोलके भी नजरि हमरा तरफ हइ कहैके मतलब आओर आगे अगर अइसे ही हमर प्रयास रहतै एहि विषयसँ आओर टीचिङ्ग कैरियरमे हम बहुत आगे जा सकै छी हमरा अपन विश्वास अइ हम एहि विषयके उपर बहुत ही मेहनति करि रहल छी आओर ई जे विषय हइ मानव कल्याणसँ भी जुड़ल विषय हइ एहिमे कोनो दू मत नहि हइ